हेलो हँ समस्तीपुरमे छै समस्तीपुरमे धनेशर मन्दिर नामी छथि बा बारा पत्थलमे काली जीके मन्दिर नामी छै डी डीएस परमे लाइन से उत्तर ओहो काली मन्दिर नामिए छै लाइन सहित मन मणिपुर नामी दुर्गा छथि अहाँ एहिठाम से जायब टेम्पू पकैड़ लेब ओत ऑटो धऽ कऽ अहाँ घाट समस्तीपुर घाट पर उतरब उतरि कऽ वहाँ से घाट गुमटी पर चहैरि कऽ ओहि पार जायब ओहि पार जाक धनेश्वर मन्दिर जायब हुनका भोला बाबाके दर्शन कऽ कऽ पूजा कऽ कऽ अहाँ चलि जायब ओहिठामसँ फेर दक्षिण मुँहे दक्षिण मुँहे बारा पत्थलमे काली जीके मन्दिर नामी छथिन हुनका अहाँ पूजा करब देख सुनि कऽ पूजा पाठ कऽकऽ तकर बाद वहाँ सँ घूमै लए चलि जायब उँहाँ पटेल मैदान पटेल मैदानमे बड़ा हो सदर अस्पताल छै तऽ ओहिठमा जाकऽ घूमि फिर कऽ अपन अस्पताल देखब घूमि घूमि फिर कऽ फेर बाजार आयब बाजारमे आबि कऽ पटेल मैदान जेबै पटेल मैदान देख हँ हँ हँ मणिपुर हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हॅं हँ पूसा जायके यऽ पूसा चलि जायब पूसा हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हूँ हँ हूँ मन्दिर चलि आयब अहाँ भोला बाबाके मन्दिर हूँ हँ स्टेशन पर ट्रेन ट्रेन पकड़ि लेबै प्लेटफार्म पर जाकऽ हँ हँ वहाँ सँ अनगार चइल आएब